हमको पेड़ लगाने का शौक तो है ही है लेकिन हमारे और से लोग जो है हमारा देख देख के सुधर रहे हैं ऐसा पेड़ लगा रहे हैं लोग हमारे बहन के ससुराल से भी आए हमारे भाएने आए थे वो बोले मामा पेड़ लगाने का तरकीब बताएं तो हमने कहा कि ठीक है मैं तरकीब बता रहा हूँ बेटा मेहनत पड़ेगा रिस्की काम है इससे पीछे भागना नहीं तो बोले ठीक है मामा हम लगाएंगे पेड़ को आज दस वर्ष हो गया और लगाए है अब जाते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है बगीचा देखते हैं वो करीब दस बस्या तक पेड़ लगा चुके हैं औ आम का पेड़ ज्यादा लगाएँ है अब नींबू का भी लगाएँ हैं अमरूद का भी लगाएँ हैं और फल भी खा रहे हैं वो कह रहें मामा तुम्हारा इस्कीम बहुत अच्छा था उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है बहुत अच्छा है वो हमने कहाँ ठीक है बेटा ऐसे करते रहो तो कुछ लोग ऐसा है उनके भी रिश्तेदार थे हमारे जीजा के रिश्तेदार थे वो लोग भी कहे बगीचा कैसे लगाया जाता है तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम हमारा साला बोला था के ऐसे ऐसे लगाओ हमारे भाई बेटा से तो जो है वैसे किए हम लोग और वैसे तुम भी लगाओ पौधा छोटा है तो सेवा ज्यादा लेता है उसकी निराई गुणाई सींचाई नमी बराबर रखना पेड़ में नमी नहीं रहेगी तो सुख जाएगा पेड़ जिसे एक बच्चा होता है उसको बराबर देखभाल किया जाता है वैसे पेड़ को देखभाल करो भाई तो तुम भी बगीचा वाला हो जाओगे वैसे ऐसे करके वो भी बढ़ते चला गया वो रिश्तेदार के रिश्तेदार ऐसे सब अच्छे अच्छे खासे मतलब लोग बगीचा तैयार किए हैं तो उससे बहुत मस्त है वो लोग भी हमारा नकल करके बहुत से लोग सुधर गए है पेड़ झुक में तो हमने जो है हमारे यहाँ भी आए वो कहें कि पेड़ तो संख्या में तुम्हारे हमारे से ज्यादा है वो कहा तुम लोग तो अभी से लगाया हैना हमारी साठ की उम्र हो गई है तो हमने दस बारह साल के पंद्रह साल के जब हुए थे तब से मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो बोलिए बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा तुम लोग तो अभी दस बारह साल से लगा रहे हो वोइसे पेड़ पौधा जो है संख्या ज्यादा तो होगा औ हम लगाते रहते हैं तुम लोग बंद तो नहीं कर दिया लगाते तो कहें नहीं कुछ लगा रहे हैं थोड़ा थाड़ा हम कहा नहीं अगर खेत है तुम्हारे पास तो लगाओ ना और बगीचा बड़ा करो गेहूँ चावल पैदा करते हो बराबर लागत लगाना पड़ता है तुम लोग उसमें भी कहते हो बहुत लागत लग जाता है हम लोगों फसल के हिसाब से जो है लागत ज्यादा लगा देते हैं वो पेड़ में देखिए तुम लोग खुद जान गए हो कि पेड़ में कितना लाभ होता उसके सिर्फ सींचाई देना है बराबर उसमें डाई यूरिया तो देना नहीं है अगर बौर भी लग रहा है बौर नहीं फल दे रहा है झड़ रहा है उसमें छिड़काव आता है दवा का छिड़काव करो तुम्हें लाभ देगा अरे ज्यादा होगा तो तुम्हें बिक्री करना है बजार में बजार में बेचोगे तो उसका पैसा मिलेगा तुम्हें ऐसे ऐसे उनका लोग का मैं मन बढ़ाया मैंने दिमाग बढ़ा दिया उन लोग कर रहे हैं विकास तेज हो रहा उनको और हम तो कर ही रहे हैं हमारे बच्चे भी शौक इसको कर रहे हैं कि हमारे पिता जी जब इतना काम अच्छा कर रहे हैं पूरी लोग सब गाँव देश के सब जितने जानते हैं सब प्रशंसा करते हैं बच्चों से सामने हमारा प्रशंसा तो बच्चों का मनोबल आगे बढ़ रहा है उनकी भी इच्छा कर रही कि हम भी पेड़ लगाए तो वो भी मदद कर रहे हैं हमारे साथ में इसलिए हमारा आत्मा बहुत खुश रहता है कि हमारे जो ताकत कम हो जाएगी तो हमारे बच्चे भी करेंगे मेहनत अच्छे खासे ये भी करेंगे वैसे ऐसे जो छोटे बच्चे अभी बच्चे के बच्चे हो गए हैं वो भी छोटा छोटा पेड़ ले उखाड़ के लाते हैं अभी वो नादान है उपार लेते हैं जड़ सहित तो हम उको समझाते हैं बच्चा कहीं पेड़ देखो तो उसको बताओ हम उसको जड़ से निकालेंगे तो सही निकालेंगे तो ऐसे ऐसे लगाया जाएगा तो उनको भी सीखा रहे हैं अपने जो नात लगते हैं हमारे बेटे के बेटे वो भी ऐसा कर रहे हैं उनको भी सीखा दिया हूँ तो ऐसे करके वो बहुत से ढंग से वो भी चल रहे हैं तो पानी लाते हैं और बाल्टी तो उठाएँगे नहीं कि का करते हैं छोटा छोटा बर्तन में पानी लाते हैं तो उसमें डालते हैं हम देखते हैं तो बहुत परसंद होते बहुत खुश होते हैं कि देखिए हमारा जो ये विचार था जो जैसे मैंने किया इसमें किसी को बुरा नहीं लगा घर वाले भी साथ दे रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है इससे ऐसे करके बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं औ कह रहे हैं कि पेड़ और लगाया जाए हाँ वो ऐसे ध्यान दे रहें बच्चे भी